जय झूलेलाल मुहिंजो मोबाइल जो प्लान हिन वक्त आहे दो सौ निन्यानवे जंहिंमें मूंखे टे जी बी डाटा मिलंदो आहे लेकिन मूंखे लॻे थो की हिन वक्त जेके ख़र्चु असांजा वधिया आहिनि महांगाई एॾी वधी वई आहे और टे जी बी मूंखे नथो लॻे की मुंहिंजो एतितरो प्लान यूज़ बि थींदो आहे त मूंखे लॻे थो मां पंहिंजो प्लान हाणे घटाए रखां और अगरि मूंखे जरूरत हूंदी त मां पंहिंजे ॿारनि खों या पंहिंजे घोटु खों वाई फाई वठी करे कमु हलाए वठंदमि त मूंखे लॻे थो की इहो प्लान मूंखे ज्यादा ज्यादा हिक सौ असी वठिणो खपे क्योकि एॾी महांगाई थी वई आहे हर समय जा बिल अचनि था पया जेतिरा माण्हू आहिनि घर में ओतरियू फोनू आहिनि और जेतिरी फोनियू आहिनि ओतिरा ओतिरा तरह तरह जा रिचार्ज आहिनि त हुन खो ई लग लॻे थो पियो की पंहिंजो ख़र्चु माण्हू घटाए पंहिंजा संसाधन सीमित करे क्योकि ॿार त न ॿुधदा असांखे ई पंहिंजो ख़र्चु घटाइण ख़र्चु घटाइण लाइ हीअ सभु कमु करिणा पवंदा और एतिरी ज़रूरत बि न लगंदी आहे बेवजा एतिरो कॉलिंग ईंदो आहे न एतिरो कंहिं सां ॻाल्हाईंदा आहियूं फोन ते अ बाक़ी भई रखी जी बी जी ॻाल्हि त हूअ त कंहिंखो बि वठी करे कम हलाए सघबो आहे त मां इहो ई सोचां ते की प्लान दोस जेको मां वठो आहे दो सौ निन्यानवे खां उहो वन सैवन नाइन हिक सौ उनियासी में वठी करे कमु हलायां क्योकि आहे एतिरी ज़रूरत वारी कोन्हे फोन की उनजे पीछे ई लगिणो आहे ख़र्चु ॿिया बि आहिनि जेके ज़रूरी ख़र्चु आहिनि फीसियूं आहिनि लटा कपिड़ा आहिनि ॿयनि ते माण्हू ख़र्चु करे मूंखे नथो लॻे की फोन जे प्लान ते एतिरो ख़र्चु करण ज़रूरी आहे